साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ उस्सी उस्सी सांभना बड़ा जरूरी ऐ हां ते अग्गें सांभियै उस्सी अग्गें लेइयै जाना ओह् बड़ा मतलब जरूरी ऐ ते ओह्दे बास्तै काफी सारे मतलब चीजां करी सकने आं जि'यां कि साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ डोगरी उस्सी असें मतलब इ'यां ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ उस्सी भुलना निं उस्सी जित्थै बी मतलब इ'यां मौका लग्गै सानूं बोलना चाहिदा हून अजकल्ल आखदे हां कि हिन्दी बोलो अजकल्ल इ'यां घर आह्ले मतलब इ'यां ञ्याणें गी आखदे नेईं डोगरी निं बोलनी हिन्दी बोलो ते अंग्रेजी बोलो चलो ठीक ऐ ओह् शैल चीज ऐ बोलनी चाहिदी लेकिन एह्दा मतलब एह् निं ऐ कि अपनी भाशा भुल्ली जाओ एह् भाशा बड़ी मतलब जरूरी ऐ क्योंकि एह् इक तरीका ऐ कि तुस अपना जेह्ड़ा कल्चर ऐ जेह्ड़ा तुंदा डोगरी कल्चर ऐ उस्सी तुस अग्गें लेइयै जाई सकदे ओ ओह्दे बास्तै सबतू जरूरी ऐ कि तुसें अपनी अपनी भाशा चेतै रौह्नी चाहिदी ऐ ओह्दै बास्तै एह् ऐ कि डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ जि'यां घर साढ़ै बड्डे दादा दादी बगैरा होंदे ऐ उं'दै कन्नै डोगरी बोलो उ'नें बी शैल लग्गग ते कन्नै एह् अग्गै अग्गै चलग कन्नै सानूं बाह्र दे लोकें गी पता चलना ऐ इस चीज कन्नै कि हां दिक्खो साढ़ै बी कोई अपनी भाशा ऐ जेह्दे बास्तै अस मतलब शर्म निं आंदी सानूं बोलदे असें गी उस उस्सी बोलियै मतलब इ'यां कि प्राउड फील करना मतलब गर्व मसूस होना चाहिदा सानूं ओह् बोलियै दूआ एह् ऐ कि जि'यां साढ़ा कल्चर कुल्चर जि'यां साढ़ा आर्ट ऊट ऐ बगैरा बगैरा जि'यां बसोली पेंटिंग होई गेई जि'यां साढ़े शैल जित्थै जम्मू कश्मीर च प्रोड्यूस होंदे ऐ जां शाल बगैरा जां अस आखने आं जेह्ड़े मिट्टी दे भांडे भूंडे जेह्ड़े नमें नमें तरीके फर्नीचर फर्नूचर ओह् बी मतलब असें गी डिजिटल डिजिटल मतलब इ'यां फोन दे तरीके कन्नै अस पूरी दुनियें गी पता कराई सकने आं कि हां दिक्खो इत्थै एह् अनोखी अनोखी चीजां मिलदियां न ते उस चीज कन्नै अस केह् करी सकने आं कि लोकें गी इस चीज आस्तै पता कराई सकने आं मतलब कि'यां उ'नें गी पता चलग कि साढ़े इत्थै जम्मू च जम्मू कश्मीर च बी मतलब बड़ी सारी चीजां फेमस ऐं कन्नै त्रिऐ एह् कि अस केह् करी सकने आं कि जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ अव्येर कल्चर ऐ मतलब कि जि'यां साढ़ा कल्चर होंदा अस केह् करी सकने आं ओह्दे कन्नै जि'यां साढ़े जेह्ड़े ञ्याणें हून अजकल्ल पढ़ाई करदे ऐ ओह्दे च बी एह् सब कुछ पाना चाहिदा कि साढ़े हित बास्तै कि साढ़े डोगरी डुग्गर लोग केह् केह् मतलब करदे ऐं एह् सब कुछ उ'नें पता होना चाहिदा ऐ ते ओह्दे बास्तै कताबें च बी सब कुछ पाना चाहिदा ऐ कि उ'नें पता चलै सब कुछ होर बाकी सब कुछ बड़ा कुछ करी सकने जि'यां मतलब जेह्ड़े साढ़े तेहार तुआर मनांदे ऐ इत्थै दे लोक ओह् बी असें गी मनांदे रौह्ना चाहिदा भुल्लना निं चाहिदा बाकी बौह्त कुछ करी सकने आं लेकिन एह् ऐ कि हां बस अपना जेह्ड़ा कल्चर कुल्चर ऐ जेह्ड़ा डोगरी दा ओह् नेईं भुल्लना चाहिदा इस्सी करदे रौह्ना चाहिदा कि अग्गें दे लोक बी इस्सी चेत्ता रक्खग निक्के ञ्याणें नमी नमीं चीजां सखानियां डोगरी दे रिलेटिड ता कि उ'नें पता चलै कि हां साढ़ा कल्चर एह् ऐ ते अग्गें बस इस्सी बी अग्गें लेई जंदे जाएं ते कदें खत्म निं होए बस